हमारे यहाँ चुनाव बहुत कठनाई से होता है मतलब वोट पड़ने से पहले सब लोग बोलते हैं कि वोट अच्छी तरह से देंगे मतलब सान हर सुविधाएँ देंगे और वोट पड़ने के बाद कोई नहीं चिंता है कोई नहीं आता है हर सुविधा जैसे सड़क वगैरह नल का लेट्रिन बाथरूम बोलते हैं सब कुछ देंगे कुछ नहीं बनवाते हम लोग वोट के बारे में हम लोग बहुत परेशान रहते हैं कोई सुविधाएं नहीं मिलती हैं तो हम लोग बहुत से जीत हम लोग बहुत से चलते हैं कैसे जो जो पर मतलब वोट पड़ने से पहले बहुत ही बोलते हैं कि हर सुविधाएं देंगे वोट पड़ने के बाद कोई नहीं पूछता है क्या हम लोग कैसे जिएं आप लोग बत आप लोग वोट पड़ने से पहले मेरे मायके में हर जगह ऐसे होता है के वोट पड़ने से पहले बोलते हैं के हर सुविधाएं देंगे आपको ना कोई नल का न कोई सुविधाएँ देते हैं हम लोग क्या चाहते हैं हम लोग बहुत से जीते हैं हम लोग क्या करें कोई सुविधा नहीं है सरकार सरकार सरकार की तरफ से कोई ही सुविधा नहीं मिलती है